اردو زبان کے بارے میں سب سے بڑی غلط پھہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ حکومت اور عوام دونوں مل کر سوتیلا برتاؤ کرتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان سب کی زبان ہے یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو زبان جو ہم سب کو بہت پیاری اور محبوب زبان ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے ارو جس زبان نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے موجودہ وقت میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو زبان کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے اردو زبان کو جن بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک ہے کہ جدید دور میں اردو زبان کو کیسے استعمال کیا جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں اس کو کیسے ترقی دی جا سکے اور جن جگہوں پر دوسری زبانیں ترقی کر رہی ہیں وہاں اردو زبان کو کیسے قابل استعمال کیا جا سکے اردو ان تمام بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے لیکن ریختہ فاؤنڈیشن نے اپنی بےمثال قربانیوں اور لاجواب خدمات کے ذریعے اردو کے سلسلے میں ساری غلط فہمیوں کو دور کیا ہے اور بری تعداد میں اردو کو کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے